अस जदूं निक्के निक्के होंदे हे स्हानू ना मेलै जाने दा बड़ा शौक होंदा निक्के निक्के होंदे बच्चे बी असें मेलै जाना कोई बी कम्म काज़ फटो फट कम्म करना भापे हुंदे मगर लग्गी जाना म्मी हुंदे मगर लग्गी जाना दादी हुंदे कन्ने जित्थें बी कुदै मेल होंनी कुदै दातै मेल होनी कोई उत्थैं मेला होना उत्थें नर्सिंगें मेला होंदा घगोआल आस उध्दर दे रौह्ने आह्ले लुट्ठी ग्रांऽ डे प्योकिये मेरे उध्दर रौंह्दे अस ते हून ते अस हून इत्थै गै आए दे संगोआल गै ब्होए दे ग्रांऽ च तां बी अस स्हानू बड़ा शौंक होंदा सवेल्ला सवेल्ला निक्के निक्के होना स्कूला दा आना फटो फट पता लग्गना अज्ज इत्थे मेला होआ दा मेलै चली जाना फटो फट कपड़े लाने जदेह् कपड़े लाए मैले मूले लाइयै चली जाना कपड़े दी बी नी शौंक होंदा ऐहा गै नी शौंक सिर्फ इयै होंदा मेला मेला दिक्खन मेला होंदा केह् चीज़ ऐ मेला उत्थै चलो मेलै चलो मेलै चलो मेलै जाना उत्थैं दिक्खना इयै इक दुए दिक्खना उऐ मेला होंदा बच्चे बुच्चें आस्तै कोई चीजां लेआओ कोई कुछ लेआओ इयै शौंक होंदा हा फिर उध्दर चली जाना नरसिंगैं चली जाना उत्थै मेले न उत्थै जाना उत्थै बच्चें कन्नै इयै खाने पीने दा शौंक बड़ा होंदा निक्के होंदे बच्चे हून जिसलै बच्चे होइये फिर जेल्लै ब्याह् शयाह् होइया फिर घर दे बी बड़ॉे होई जंदे सौह्रे घर जाइयै बगाने घर जाओ फिर उंदी जिम्मेदारी पेई जंदी फिर कु'न जा कोई जान दिंदे केईं नेंई जान दिंदे मगर साढ़े इध्दर दे घर आह्लें बजुर्गें नी कुछ नी आक्खेआ जानेई जित्थें मर्जी जाओ अपनी मर्जी दे जाओ अपनी मर्जी दे आओ कोई ओह् नी गल्ल रोक टोक नेंई कोई किश इत्थैं आए कुदै गे नी नेंई कुदै गुरु माराज दै गे कुआरे होंदैं निक्के होंदैं गुरु बी धारे दे पर ओह् सुभाष शास्त्री होर धारे दे इत्थें ब्होए दे आइयै ओह्बी आखदे न ते कन्नै छिन्ना फ्ही नेंई धारे अजें तक्कर कोई गुरु नी धारेआ कोई कुछ नी मगर एह् ऐ जित्थै कुदै शरधा होऐ बैठे दा उत्थै चली जन्नी होन्नी सतराज सुननी आं ते सारें दी लगन लग्गी जंदी सतराज इक दुए बजार सुनने जिध्दर जाओ उध्दर गै बजार सुनो शास्त्री हुंदे जिसलै जाना उत्थें असर करना कोई असें ते निक्के होंदे इयो होंदा कि जित्थें कुदै जाना ते इयो होंदा जे कुदै सरताह् जाना सुनन कुदै सतसंग जाना इयो होंदा बच्चे आस्तै इयो भाक्खा होंदा निक्के होंदे बचपन होंदा गै इयां गै बच्चेई बड़ा पता कुत्थै जा दे कुत्थै नेंई कोई खाने दा शौक नी कोई लाने दा नी कोई दिक्खने दा इयो होंदा जिसलै कोई कुदै जा दा होऐ घर दा ते उंदै नगर चली जाना इयो आक्खना असें बी जाना मेले दिक्खन असें बी दाना मेलै उनैं कुदै सप्ताह् जाना स्याने उंदै कन्नै चली जाना मगर आखना मेला गै मेला चाही दा उऐ दिक्खना असें नेईं कुछ पता नी बच्चे होंदे निक्के होंदे बच्चे केह् होंदे केह् नेंई होंदे हून ते सारा पता साह्नू बी सबताह् जाना इन्ना असर होंदा कोई बचार सुनो कोई दिला च श्लोक सुनो ते शैल लगदे जां कोई पूजा पाजा पाठ करो सब कुछ इयां दिलै च लगदा पैह्लै ते कोई पता नी केह् लगदा केह् नेंई होंदा कुछ दिलै च ते अजकल जान नी होंदा घरों नी निकलन होंदा नेंई कोई कुस हुन बच्चे आ बच्चे अस इयै समझान्ने बच्चें गी शैल जाओ शैल आओ अपने मज़ै कन्नै कोई ते सतसंग च जाओ शैल सवताह् च जाओ शैल कुदे मन्दरे जाओ मत्था टेक्को पूजा पाठ करो शैल विधि कन्नै करो शैल रवो अजकल कुतै नी कोई जंदा ते नेंई कुछ छड़े सौंदे इयो होंदा अस देवते बत्थेरे मनदे कुआरे होंदै बत्थेरे देवते मन्दर पूजा पाठ सब कुछ करना जाना जिन्ने चिर मन्दर नी गे इन्ने चिर कोई कम्म काज़ नी करना असें मन्दरें जाओ शैल धूफ बत्ती करो सब कुछ करो अजकल कोई नी अज कल कोई बी आखदा कोई बी मन्दर जाना होऐ कुछ आखना हं हं मन्दर जा दी ऐ एह् उसी दस्सा दी ऐ ओह् करा दे अस जिनै बी कुसै नै जाना अपने आस्तै जाना पूजा पाठ अपने आस्तै करनी जो बी कुछ करना अपनै आस्तै करना होंदा मन्दरे च जाइयै शैल विधि कन्नै ओह् करने निक्के निक्के होना कुदै दाते मेल होनी दातै चली जाना जे कुतै पता लग्गा अज्ज उत्थै सवताह् बैट्ठे दा उत्थै चली जाना जे कोई पता लग्गा उंदे घर सतसंग ऐ उत्थै चली जाना सारे गल्ल के चली जाना शैल करना जे कोई पता लग्गै के उत्थे तीर्थ जा दा उत्थै बी चली जाना निक्के होंदे मगर लग्गी जाना एह् नी पता होंदे केह् ऐ तीर्थ करन जंदे लोग एह् इन्ना पता नी स्हानू होंदा केह् केह् नेंई होंदा हून ते सारा कुछ पता हून ते साढ़े कोल टाईम बी नी ते नेंई कोई जान दिंदा नेईं कुछ ग्राएं ग्राएं लोकें केह् जाना केह् पता लगदा ग्राईं लोकें ई कुत्थै जा दे कुत्थै नेंई जा दे पैह्लै सारा पता हा इक दुऐ कन्नै चली जाना हक्कां मारी मारी लेना चलो कुड़े चलो अजकल कोई सनांदा नी कुसेई कुत्थै जा दा कोई कुत्थै नेंई जा दा अजकल लोग कल्ले कल्ले गै जंदे ते नेंई कुसै नै साथ करदे नेईं कोई किश कोई दो चार जने जा दे होऐ किट्ठे ते शैल लगदे जंदे अजकल घरा दा नी साथ करदे ते लोकें केह् साथ करना अपनै अपनै सारे मस्त रौंह्दे जियां कोई आक्खै इयां चली जन्ने अस अस नेंई ओह् करदे अस ते इयो अस ओह् करने होने देवते गै मन्नने जादै अपने देवते गै जां सप्ताह् गै मन्नने जित्थें कुतै जाह्च्चै ते शैल इयै मत्था टोकने सवेरै सुत्ते दे उट्ठियै इयै बाबे अपनै देवते अग्गै मत्था टेक्को हे बाबा तुस गै कुलै दी रक्षा करो ते सारें गी घर च सुख शांति देओ ते सब कुछ ओ करो हे बाबा ते असें इन्ना गै ई भाई पिंडै ग्राएं दे लोकें इयै भाश बोलनी होर केह् बोलनेई आंदा पिंडै ग्रांऽ च रौह्ना होऐ ते इयै भाशा आंदी बोल नेई ग्रांऽ च रेहियै अज कल कोई सनांदा गै नेंई कुदै जाना होऐ जां नेंई जाना होऐ जां कुछ होऐ अस पैह्लैं निक्के निक्के होंदे ते दोआरकै शास्त्री होंदा नांऽ सुनेआ उंदा सवताह् सुनना उंदा सवताह् बड़ा बारी लग्गने सुहांजनें उंदी बड़ी लगन लग्गनी कोई म्हीनै म्हीनै छब्बी छब्बी जाना असैं हर इक छब्बी जाना असैं उंदै जाना छब्बी छब्बी साढ़े ग्रांऽ दी बड्डी मैटाडोर जंदी ही असैं छब्बी छब्बी जाना सुहांजनैं शास्त्री कोल जाना उंदे सवताह् सुनने उंदे लगन उनें जिसलै बी दिक्खो चलो चौंपा शास्त्री सुहांजनैं जाना जिसलै हून अजकल घर घर शास्त्री होई गेदे घर घर महाराज होई गेदे सुनने आह्ले सवताह् कुत्थै सुनने घर घर पिंड पिंड ग्रां बिच्च शास्त्री बनी गेदे अगर जैसा दोआरका शास्त्री ऐसा कोई नी ऐ शास्त्री इंदे बचार सुनी सुनी दिला बिच्च इन्नी मन च कठोर होने सवताह् सुनियै कि ओह् होना होर शास्त्री